असां सिंधी पंहिंजे सिंधी सम्मेलन में ऐं पंहिंजे चालीहे साहिब ते पंहिंजे चेटीचंड जे मेलनि ते पंहिंजे सिंधी ॿारनि खे अरदास पलव अखो पाइणु पंहिंजी सिंधी अजरक जी टोपी जेका पाणि पाईंदा आहियूं उहो सभु ॾेखारियूं नाटक बि ॾेखारियूं था जेके मुवियूं सिंधी फिल्मूं थियूं अचनि इन्हनि सभिनी में शामिलु करे पंहिंजे ॿारनि खे शादियुनि मुरादियुनि में जेके पंहिंजा लाॾा आहिनि सिंधी लाॾा आहिनि सिंधी मेला आहिनि ॾेखारे करे पंहिंजे घर में बि पंहिंजे ॿारनि सां सिंधी ॻाल्हाए करे ऐं सभनी खां पहिरीं पंहिंजी सिंधी भाषा जी उनती कयूं सिंधी भाषा असां घर में था ॻाल्हाए सघूं गुजराती ॿीं जेका बि स्टेट लैंगवेज आहे त उहा असां ॿारनि खे स्कूलनि में कॉलेजनि में सेखारे था सघूं पर पंहिंजो जेको सिंधी ॻाल्हाइणु आहे सिंधी ॿोली आहे उनखे ऊची रखण लाइ पंहिंजे घर में हमेशह पंहिंजे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हायूं ऐं सिंधीअ खे वधायूं